इस्कूल के बाद ट्यूशन जाने से यही फायदा होता है कि इस्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसमें हम अगर कोई सवाल नहीं समझ पाए हों या फिर नहीं पाते हैं तो वहाँ पे कहने में डर होता है या फिर सब एक एक घंटे की क्लाश हो होती है जिसके वजह से हम लोग उतना नहीं समझ पाते हैं तो ट्यूशन में बच्चे भी कम होते हैं और ट्यूशन में पूछ सकते हैं हम लोग इसीलिए इस्कूल के बाद ट्यूशन जाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर कोई भी बच्चा ज़्यादा कमजोर है और उसको अस्कूल में कोई सवाल नहीं आए या फिर वो किसी भी कारणवश वो इस्कूल में ना पूछ पाए या फिर इस्कूल जा पहुँच पाए तो वो अगर ट्यूशन जाता है तो वहाँ पे वो क्वोश्चन अपना बना भी सकता है और वो क्वोश्चन पूछ करके अपने क्लास के सर से ट्यूशन मास्टर से उसके उसपे ध्यान देकर के वो सेम लेबल में आ सकता है जैसे कोई बच्चा अगर तेज है और वो कमजोर है पढ़ने में या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे सामने वाले फंस हमेशा मतलब क्लास करते हैं हमेशा ट्वीशन जाते हैं हमेशा इस्कूल जाते हैं तो वो पढ़ने में तेज हो जाते हैं और किसी कारणवश कोई बच्चा एक दिन या फिर एक दिन दो दिन ना जा पाए क्लास मतलब इस्कूल तो वो उसको उतना समझ नहीं आता है कि वो क्लास कहाँ तक गया है इस वजह से वो ट्यूशन पे उस क्वोश्चन का जिक्र करके वो क्वोश्चन मतलब वहाँ से सीख सकता है और वो सेम बच्चे की सेम बच्चे के लेबल में आ सकता है और इस ट्यूशन से बहुत फायदा है